हॉकी खेल महिला भी खेल सकै छै मक बड़का बड़का मैडल जीतै छिकै बड़का लोक हॉकीमे मतलब महिला भी खेल सकै छै बड़ा बड़ा मैडल आजकल महिलेसभ किछो होइ छिकै आगे चलि कऽ खेलमे इतना अच्छा लगै छै मजा आबै छै खेलयमे हॉकी मने कि किछु कहयके नहि बहुत लोक खेलै छिकै हॉकी आज कोनो लेडीजेके खेल छिकै इसभ हॉकीमे बड़का बड़का मैडल जीत लेलक अपना अथि कयलक आइ वहाँ गेल आइ वहाँ गेल मतलब दोसर दोसर जगहपर जाए कऽ अपना खेल खेलैत रहै छियै तऽ अच्छा लगै छै खेलयमे खेललहुँ अपना अथि कयलहुँ मैडल आइ ओहि गाँव गयलहुँ ओहि गाँव गयलहुँ चारि पाँच गो मतलब मैडल जीत कऽ अनलियै हन खेलमे हॉकीवला हॉकीमे तऽ मतलब सभकेँ मतलब अच्छा लगै छै औरत लोक तऽ आओरो अच्छासँ खेल पाबै छै कि मतलब अच्छा लागल ओकरा अपना खेल लेलक खेललक ओ दोसर आदमी दू चारि गो पाँच गो मिल गेल अपना खेलमे खेललक तऽ गयलहुँ बाहर बाहर लोक अपना गेल अपना खेल उल कऽ आयल अपना खेललक हॉकीमे चारि गो मैडल मिलल अपना मैडल मिलै अपना लेडीजेके मतलब जादा अथि रहै छै भेल्यू रहै छै कि ऊँचाइपर पहुँचय ओतेक जेन्टस लोक की करतै ओतेक लेडीजसभ रहतै करैत रहै छै कि मतलब खेलमे बहुत अच्छा रहै छिकै अपना खेलल मैडल जीत कऽ मतलब चारि पाँच गो मतलब से गेल अपना बाहर बाहरमे गेल अपना खेललक अथि कयलक तनि अथि होइ छिकै लेडीजके कार्यके जादा अथि होइ छै चाल मतलब चालबाजी रहै छै कि अपना खेललक जहीँ गाँव गाँव गेल अपना खेल उल कऽ आयल अपना उधर टीम उएह जाइ छिकै लेडीजेके जादा महत्व रहै छिकै खेलयमे इसभके मैडल मिलै छिकै कि मतलब पाँच छओ गो मैडल मिलै हॉकीवला बहुत अच्छा रहै छिकै खेलमे तऽ की करतै कोन